जोंनि हादोराव थांलाय फैलायनि जेबो एसेबां उसुबिदा गैया दानि जुगावथ' आरो गारि मथर जोबनो गैला जाउनाव रांखाउरिनिल' एसे उसुबिदा जायो मानो होनोबा गारि थावफ्रा बारायदों जाउनाव गारि भारा बारायदों बेनि थाखाय एसे उसुबिदा आरो दावबायनाय समावथ' थांलाय फैलायनि थाखाय जेबो उसुबिदाद्राय नङा आरो गामिआरि ओनसोलाव बिदिनो कार इलेकट्रिक कारेन्ट बेफोरनि थाखाय एसे उसुबिदा कारेन्ट गैयाब्ला जोङो जेरै दै मेचिन सालायनो हाया आरो मबाइल नि चार्ज खालामनो

बेखौ माबोरै साबसिन खालामनो गामियारि सिं सिंबो दानि जुगाव कारेन्ट थ' थांबाय आरो आं सानो बिदिनो टावार फ्राबो लासैनो थांजोबगोन बेनो